मूंखे बाॻवानी जो तमामु शौक़ु आहे त मां तरह तरह जा पौधा पोखींदी आहियां मां पंहिंजे बाग में अहिड़ा पौधा पोखणु पसंदि कंदसि जंहिं में सुठा गुल फुल थियनि ऐं अलॻि अलॻि गुलनि जा पौधा ऐं रंग बि रंगी कियारियूं लॻाइणु मूंखे तमामु सुठो लॻंदो आहे मां पंहिंजे बगीचे में टमाटो साओ मिर्चु भींडियूं सावा धाणा ऐं सुठे फलनि वारा पौधा लॻाइणु पसंदि कंदसि उन्हनि पौधनि जे फलनि खे मुंहिंजे परिवार जा सभई माण्हूं खाइनि त उन्हनि जो स्वास्थ्य ठीकु रहे छाकाणि त अॼु कल्ह बाज़ारि में जेके भाॼियूं ऐं फल मिलंदा आहिनि से केमीकल वारा हूंदा आहिनि उन्हनि फलनि ते ऐं भाॼियुनि ते केमीकल जो छिड़काव कयो वेंदो आहे पर घर में सुठियूं भाॼियूं ऐं फल उगाए करे खाइण सां घर वारनि जी सिहत बि ठीकु रहंदी आहे ऐं मन में संतुष्टी बि रहंदी आहे की असां शुद्ध ऐं सुठी क़िस्मनि जूं भाॼियूं खाधियूं आहिनि ऐं शुद्ध ऐं सुठी क़िस्मनि जी भाॼियूं ऐं फल सभियुनि जे लाइ लाभदायक थींदा आहिनि